नहीं ऐसा है कि बाल कटवाना है हाँ जी कैसा बाल कटती हैं आप अरे नए फैसन का जो चला है इस समय कुल वही कटवाना है कितना पैसा कितना पैसा लेंगी जैसा कटवाना है तो वह काफ़ी ऐसा हाँ तब ठीक है तो हम आ रहे हैं चार्ज आपका बहुत ज़्यादा है हाँ भाई ठीक है लेकिन इतना चार्ज नहीं होता पचीस पचास या और आप कह रही हैं दो सौ ढाई सौ हाँ ठीक है ठीक है वह बढ़िया है हम आ रहे हैं हाँ कलर भी करवा लेंगे कलर का कितना चार्ज है ठीक अच्छा अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तो आ रहे हैं पैसा कम लीजिएगा नहीं हमारे काटना है बोलो ठीक है ठीक है तो बढ़िया है हाँ तो बच्चे को भी ले लेते हैं ठीक है तब हाँ ठीक है ठीक ठीक ठीक है आ रहे है थोड़ी देर में वही बाल कटवाना है और कोई कम है नहीं देखिए हाँ वहाँ आने पर जैसा आपका सिस्टम होगा देखने में बढ़िया रहेगा कि नहीं भाई ठीक है काम बढ़िया हो रहा है वह देखा जाएगा तब बाल काटेंगे अरे मसीन में तो और झटके से कट जाता है उसमें तो पैसा और कम लगना चाहिए मशीन से आप दो मिनट में मतलब अराम से कर हाथ के कटाई हो तो उसकी वह ठीक है लेकिन यह मसीन वाला तो ठीक है तो मसीन वाला वह हमें हाथ ही से काटने में मतलब कि यह तो कारीली कारीगरी की बात है मसीन चलना है ज़ीरो नंबर ठीक है ठीक ठीक ठीक है हाँ बच्चों को लेकर भी आएँगे पूरे परिवार को लेकर आएँगे एँ लेकिन लेकिन चार्ज कम लेना है पैसा बहुत बता रही हो

अच्छी बात है